ہمارے علاقے میں دلچسپ کہانی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کئی بار ہمارے گھر میں کئی بار بندر آ چکے ہیں اور ہماری گلی میں بہت تھپ بہت دھماکہ مچا تھا اس لیے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے ہم لوگوں نے ہماری امی پاپا نے اپنا گیٹ باہر سے بند کر لیا اندر سے بند کر لیا اور سب لوگوں نے اپنے فلیٹ کے گیٹ لگا دیے اس لیے ہمیں دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا ہم ریلنگ میں سے جھانک جھانک کر بہت مزے کر رہے تھے اس بندر کو دیکھ رہے تھے ہمیں بہت مزہ آ رہا تھا ہمیں بندروں کو دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا اور سب بچے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اس لیے ہمیں دیکھنے میں اس میں بہت مزہ آ رہا تھا ہم نے اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے پتھر مار رہے تھے کچھ لوگ